ہاں ہیلو جی احمد بول رہا ہوں ارے کیا چیز آپ کو کیا چاہئے ہاں چکن بھی مِلے گا مٹن بھی مِلے گا چکن الفام بھی مِلے گا چکن انگارا بھی مِلے گا جی ہاں پہنچ جائے گا جہاں پہ بھی آپ وہاں پہ ایڈریس لِکھ کے دے دیجئے ایپ میں آپ وہاں پہ وہاں سے آپ کو مِل جائے گا ڈلیور ہو جائے گا آپ کو آپ کو ڈلیور آدھے گھنٹے میں دے دیں گے بنانا نہ رہتا ہے بن بنا ہُوا رہتا نہیں نہ ہے پہلے اِس کو بھونیں گے بنائیں گے تیار کریں گے پیکنگ کریں گے اِس کے بعد نا ڈلیور کرے گا اِس سے پہلے بھی ہو جائے گا بہت ہوگا بیس منٹ اگر ٹریفک رہے گی تو پھر ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے پاس ہی کے ہوں گے نا آپ سے آپ کا ملک تُلنا میرے وہاں سے پانچ کلو میٹر دور ہے پانچ کلو میٹر آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا نا آپ کو کیا چاہ رہا تھا آئٹم میں کیا کیا چاہئے ہاں تو مِل جائے گا تو آدھے گھنٹہ آپ آپ ہمیں ٹائم دے دیجئے تین آئٹم آپ کا ہو گیا جی تندوری روٹی بھی مِل جائے گی چپاتی بھی مِل جائے گی ہاں رائس بھی مِل جائے گا جی سب مِل جائے زیرہ رائس بھی ہے اور کشمیری بھی ہے

ہاں کالا جام بھی مِل جائے گا رَس ملائی بھی مِل جائے گی

ہاں تو آرڈر بول دیجئے اپنا تو ایک ایک پارسل رہے گا اچھا اچھا اور کیا چاہئے بس اتنا ہی ہاں تھمس اپ مِل جائے گا بڑا والا ہے ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے پہلے ہی ڈلیور کرا دیں گے جی